अस पैह्लें अग्ग बालदे चु'ल्ली ते अग्ग बालदे हे ते लकड़ियां लैने गी जंदे हे धारा जाना ते शानदार लकड़ी आह्ननी ते ओह्दे परा परेशानी आंदी ही लकड़ी आह्नने गी होर क बर्खा पानियै च लकड़ी आह्नने गी जाना होऐ तां बी जनोंदा हा ते अग्ग बालनी होंदी ही अग्ग बालनी होंदी ही लकड़ियां आह्नना पौंदियां हियां ते कन्नै अग्ग बलदी ते धूआं बड़ा होंदा हा ते ओह्दे कन्नै बंदा बंमार होई जंदा हा ते होर बंदा बमार होई जंदा ते ओह्दे कशा बाद ते होर ओह्दे कशा बाद होई गेआ हून गैस सलैंडर आई गेदा हून बड़ा फायदा होई गेदा ते पैह्लें धारा जाना पौंदा बरसांती जाना पौंदा हा धारें दी छामां ते ओह् बड़ी मुश्कल होई हून ते जनोंदा गै नेईं बर्खा होई धारा निं जनोंदा कन्नै बर्खा पवा दी कन्नै खड्डें हाड़ आवा दे ते ओह्दे कशा बाद आई गेआ स्यालै अग्ग सेकने गी मज़ा ते बड़ा आंदा पर केह् करचै लकड़ियां जाने गी गै नेईं जनोंदा धारें ओह् सि'ल्ली सि'ल्ली अग्ग बालदे हे ते हून उ फायदा होई गेदा गैस सलैंडर आई गेदे होर कन्नै बरसांती दे दिनें खड्डें हाड़ आई जंदे कन्नै खड्डें हाड़ आई जंदे कन्नै लकड़ियां गिल्लियां होंदियां ते नेईं जनोंदा आह्नने गी ते ओह्दे कशा बाद आइया स्यालै स्यालै ठंड बड़ी होंदी ठंडै च तकरीबन चाही दियां होंदियां मज़ा ते बड़ा औंदा अग्ग सेकने गी बट ओह् होंदा अ धूआं कन्नै अग्गी कशें धूं बड़ा पेई जंदा बमार होई जंदा बंदा ते ओह्दे कशा बाद बंदा बमार होई जंदा हून ते गैस सलैंडर आई गेदे न हून ते फायदा होई गेदा ऐ